हैलो हाँ हैलो कपड़े वा आप कपड़े बेचते हैं हमको कपड़े खरीदना है वही मॉडल जैसे शादी समय फंगक्शन समय पहनने वाला कैसे रेट सब है नहीं बेच बेचने के लिए हाँ बेचने के लिए लेना है हाँ वह ही लहंगा हो गया क्रेप टॉप हो गया फ़्रॉक हो गया यही सब लेना है और ऐसे क्रेप टॉप कितने में बेचते हैं उसका कौनसा नहीं इसी में थोड़ा मनी तो कम करिएगा ना उसमें औ और लहंगे का उसमें भी तो कम कीजिएगा ना और वह लहंगा एक तरह यह सब भी आप भ भेज दीजिएगा और क्या बोलते है कि आपको ले धोती के धोती कैसे देते हैं और पाँच सौ छः सौ रुपये और कम वाला और पूरा क्रेप पूरा धोती चाहिए हमको अच्छा सा जो पूरा सूती का हो हाँ अच्छा हमको सब चीज़ साथ में भेज दीजिएगा यहाँ हाँ सब चीज़ मंगवाना है और क्या कहते हैं बिल साथ में भेज दीजिएगा पूरा हिसाब जोड़ जाड़कर भेज दीजिएगा आप इतना नहीं कि हाँ बढ़ा चढ़ाकर भेजिएगा अब उतना भी उतना ही महंगा बताइएगा तो कैसे लेंगे हमको कोई कोलाईटी का भी लेना है तो वह अच्छी ना लेना होगा हमको जो आगे हम सबको दे सकते हैं एकदम पूरा सूती रहना चाहिए और अच्छा अच्छा कपड़ा रहना चाहिए जो हम दो दूसरा मुझसे ले सकता है जो बाद में बोले नहीं कि हाँ खराब है हाँ तो हमको धोती भी चाहिए जो अच्छा चाहिए जो पूरा एकदम प्योर सूती रहे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक